हेल' आंनो जाग्रा मुवा बेसाद नांगौमोन आंनि फिसालानि सोमोन्दै बार्डे खुंनायाव आरो मिस्ति बा निमखिखौहाय पेकेट खालायनानै बिसतासो पेकेट खालायनानै आंनो फाथायहरबानो जाबाय नोंनि खामानि मावग्राफोरखौहाय जायगाया जाहैबाय सबायझार आरो पस्ट हल्टुगाव

मबाइल नम्बरखौ लानानै फाथायहरबानो जाबाय सिक्स दाबल जिर' टु अवान फाइब सिक्स फाइब दाबल जिर'